नमस्ते आं जी बच्चु सलेब्स पैंडिंग रेही गेदा केह्ड़ी क्लॉस दा अच्छा ऐल्ली ते टाईम ऐ पेपर थोह्ड़े आई गेदे थुआढ़े पेपरें ई ऐल्ली टैम ऐ ते चलो टैम मता बीती दा ऐ ते तुस अपने लेवल उप्पर स्टडी निं करी सकदे थुहानू मास्टर पढ़ा दे जां प्रोफैसर पढ़ा दे एह् सनाओ कॉलेज़ पढ़ा दे जां कुदै होर पढ़ा दे फर्क ऐ ना मास्टर ते प्रोफेसर च फर्क ऐ ना आं ते बस इयै फर्क ऐ की तुस कॉलेज़ पढ़ा दे ओ स्कूल निं ऐ ओह् ते कॉलेज़ बिच ना सेल्फ स्टडीज़ ना ओह् मैटर करदियां न टीचर नै थाह्नूं सिर्फ गाईड करना होंदा ठीक ऐ ना एह् चीज़ां ओह्दे कोला जिन्ना उन्ने दस्से दा ओह्दे कोला बद्ध पढ़ना नंबर बी लैने जां छड़ा पढ़ना गै जे नंबर लैने तां बद्ध पढ़ना पौना ठीक ऐ नी शाबाश अच्छे तरीकै कन्नै पढ़ो ते नोटस बनाओ पास होई जाओ खरी खरी